हमारे यहाँ का जो सब से अच्छा त्यौहार है वो है दुर्गा उत्सव यह बहुत ही ज़्यादा धूम धाम तरीक़े से मनाया जाता है इस में बहुत ही ज़्यादा लोग भाग लेते हैं ये एक पारंम्परिक त्यौहार है जो परंम्परा से चली आ रही है इस में दुर्गा जी का पूजा की जाती है और इस में नव डांडिया का भाग महाउत्सव होता है जहाँ लोग दूर दूर से लोग डांडिया मैं भाग लेते हैं और गरबा में भाग लेते हैं और जीतने वाले को प्राइज़ दिया जाता है और एक अच्छा कला का लोग यहाँ प्रदशन करते हैं यह बहुत ही ज़्यादा हमें इसी इसी सब चक्कर से ये दुनिया भर में लोगों का पर्यटकों का स्थल है और यहाँ लोग आते हैं और ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगता है